मध्य प्रदेश में राज्य सरकार राज्य सरकार क्षेत्रियों पर बैशिक मुद्दों को हल करने के लिए अन्य राज्यों से संबंध रखती है वो गरीबी हटाने के लिए बेरोज़गारी हटाने के लिए इनके लिए भी बहुत तत्पर रहती है और उसके लिए भी काम करती है संसाधनों का भी वितरण करती है जरूरतों के हिसाब से गरीबों का भी ध्यान रखती है गरीबों का भी करती है राज्य के लिए राज्य की आय के अनुसार ही आगे का काम चलता है और बाकी तो क्या सरकार बहुत सारे चीज़ों पर काम कर रही है परन परंतु क्या है कि करते करते वो कभी कभी कुछ हो भी जाता है तो नहीं भी कर पाती है पर करती है बराबर और सबके लिए करती है सब सब संसार सब संसाधनों का उपयोग साधनों का दी रखना देना करना सब करती है सब उपलब्ध भी कराती है रोज़गार उपलब्ध कराना घर बनाना ये गरीब क्षेत्रों को गरीब वर्ग लोगों के लिए घर देना रोज़गार देना छोटी छोटी योजनाऍं बनाना उनकाे पूरा करना ये सब सरकार करती है और कर कर कर के सब लोगों को अपने अपने घर हो गए लोग झोंपड़ें में रहेते थे उनके ख़ुद के निजी घर हो गए उनमें रहने लग गए लोग ऐसे बहुत सारे काम सरकार कर रही है